آج ہمارے ملک کو ماحولیاتی معاملات میں بہت ہی سنگین قسم کے مسائل درپیش ہیں چاہے وہ ہوائی ماحول ہو چاہے وہ زمینی ماحول ہو چاہے وہ سمندری یا پانی کا کہنا چاہیے آبی پلوشن یا ماحولیات کی آلودگی ہو ہر لحاظ سے ہمارا ملک اس وقت ایئر کوالٹی یا پانی کی کوالٹی یا زمینی کوالٹی میں بہت خطرات کا سامنا کر رہا ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج کل جنگل سمٹتے جا رہے ہیں وہ زمین جس پہ مٹی ہوا کرتی تھی اور جس میں بارش جذب ہو جاتی تھی اور جہاں پڑ پودے اگتے تھے وہ سیمنٹ کے جنگل میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے جو بارش ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر جذب ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ سیلاب آ جاتے ہیں باڑھ آ جاتی ہے یا پھر گندگی پھیلانے کا سبب بنتی ہے جبکہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے پانی کی کمی ہوتی جل جاتی ہے خاص طور پہ گرم موسم میں پانی کی کمی اتنی ہو جاتی ہے کہ پینے تک کو پانی کی مشکلات ہو جاتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں ماحولیات میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھیں یہاں تک کہ موسموں میں بھی تبدیلیاں ہیں وہ زمانہ جو بارش کا ہوا کرتا تھا آج کل اس زمانے میں بارشیں نہیں ہوتیں جو زمانہ بارش کا نہیں تھا اس میں بارشیں ہونے لگی ہیں اور اس کا پورا اثر انسانوں کی صحت جانوروں کی صحت پیڑ پودوں سب کے اوپر پڑا ہے